ہیلو چلیں گے ہاں میں وہی بول رہا ہوں اس کے سکس ہنڈریڈ لگیں گے آپ کے صبح کتنے بجے دس بجے میم آپ کی یہ جو ایریا ہے یہاں پہ جام بہت ہوتا ہے تو آپ تھوڑی باہر نہیں آ سکتیں تو میم آپ یہ بھی تو دیکھیے جام بہت ہوتا ہیں یہاں پہ تھوڑی باہر آ سے میم راستہ پتہ ہے پر جتنی دیر جام میں پھنسے رہیں گے اتنے میں آپ آپ کو ہی لیٹ ہوگا میرا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے چلیے میں گلی کے باہر ہی مل جاؤں گا آپ کو پر پھر بھی دیکھ لیے جام بہت ہوگا اور ان ایریے میں ٹھیک ہے تو صبح دس بجے پک کرنا ہے آپ کو اوکے میم تھوڑا بہت تو لیٹ ہو سکتا ہے اوکے تو وہاں سے آپ کو مندر سے واپس آپ کو لانا بھی ہے میم ویٹ نہیں کرتے ہم یا تو آپ پھر سے آڈر کر لیجیے گا ویٹ نہیں کر سکتا آپ وہ بعد کو کر لیجیے گا بک کر لیجیے گا میم وٹ نہیں کر سکتا آپ کا میم آدھا آدھا گھنٹا کیا میں پانچ منٹ نہیں ویٹ کر سکتا رولس ہی نہیں ہے ہمارا یہ اوکے اوکے تھینک یو